हिंदी भाषा ने भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी भाषा को प्रभावित नहीं किया है हिंदी भाषा भारत की मुख्य भाषा मानी जाती है जो कि भारत के कोने कोने में बोली जाती है हिंदी भाषा के अलावा कई और भी भाषा हैं जो भारत में बहुत पहले से बोली जा रही हैं जैसे कि कन्नड़ मराठी मलयालम ऐसी और भी कन्य अन्य भाषाएँ हैं जो कि भारत में बहुत पुरातत्व समय से बोली जाती हैं लेकिन इन सब भाषाओं में से सबसे पुरानी संस्कृत और हिंदी भाषा मानी जाती है हिंदी भाषा भारत में मुख्य भाषा इसलिए है क्योंकि हिंदी भाषा को हर एक व्यक्ति हर एक इंसान समझता है और हिंदी भाषा भारत की मुख्य भाषा है